मध्य प्रदेश में कला और शिल्प क्षेत्र राज्य की संस्कृतिक पहचान ऐसी है कि यहाँ पर कला को बहुत महत्व दिया गया है रीजनल कलाकार भी हैं रीज़नल बोलें तो सांस्कृतिक जो कि अक्सर हमारे मंदिरों में दिखाई दे जाती है पत्थरों के साथ ऐसी कलाकारी कर जाते हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी सुंदर इतनी मनमोहक आप कुछ कह ही नहीं सकते बस उन्हें निहारते रहो देखते रहो बहुत ही सुंदर और ये हमारी विरासत रही है क्योंकि सालों पहले ताजमहल बना था जो कि सांस्कृतिक कला से ही बना था और वो एक पहचान भी है वैसी और उससे भी ज्यादा अद्भुत उससे भी ज्यादा सुंदर आज भी बनती हैं साथ ही ये सब भी काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है तो मेरे हिसाब से महलों में भी होगा और होगा ही सही ना यार महलों में तो बहुत ज्यादा होगा